अचो अचो अचो भेण वियो ॿुधायो अलाए छा थियो आहे

अच्छा तव्हां जो फिक्स लॻणो ई न खपे जीअं सरकारि सुविधा गॾी रखिजो मायूं हुयूं हुननि जो टेक्स अगरि हुननि जी सालाना कमाइ जो आहे पोइ पंज लख आहे इनखां घटि टेक्स लॻंदो कोन्हे पर तॾहिं बि तव्हां जो जहिड़ो इनकम जो जेको सोर्स आहिनि न तव्हां जा हिक खां कमाई थींदी अथव उहो सभु तव्हां खे डिटेल मोकिलणी पवंदी इनजे अलावा कुझु क़ाग़र आहिनि उनजी मां लिस्ट तव्हां खे बु ॿुधाईंदोमांव ऐं मां लिस्ट तूं उनजे हिसाब सां तव्हां क़ाग़र जो आहे तयार करे करे मोकिले छॾिजो ठीकु आहे न हा हा मूं वटि तव्हां खे डिटेल लिखी करे हाणे मेसेज कयांव थो इनजे अलावा पंहिंजो तव्हां कमाई तव्हां जी सालाना घणी अथव अच्छा पंदरहं हज़ार जे आसपासि आहे तव्हां जी मेमेरी ठीकु आहे त महिने जी पंदरहं हज़ार अथव सालजी त हिक लख असी हज़ार थींदो हुन हिसाब सां तव्हां टेक्स फ्लेग में ईंदा की ना तव्हां जो टेक्स त लॻंदव ई न बिल्कुलु बल्की मां कोशिश कंदमि के अञा ताईं तव्हां अगरि टेक्स भरियो बि हुजे कहिड़ी शयुनि ते त मां तव्हां खे कोशिश कंदमांव के तव्हां जो नतीजो अच्छा अच्छा हा त मां कोशिश कंदमि पूरी के हू तव्हां खे इहो रिटन मिले उहो हुनजे अलावा तव्हां खे टी डी एस वग़ैरह बि कटिजे थो न बाक़ी मां तव्हां खे वापसि करण जी कोशिश कंदोमांव अच्छा अच्छा अच्छा हा कोई न हुनजो रस्तो बि निकरी वेंदो त कोई वॾी ॻाल्हि कोन्हे थी वेंदो उहो त मां तव्हां खे हिकु अच्छा क़ाग़र तव्हां जितां सभई तयारु अथव क़ाग़र फिलहाल क़ाग़र तव्हां जे पासि सभई तयारु अथव अगरि मां लिस्ट मोकिलियांव त तव्हां जो बेंक जो पासबुक हूंदो आहे हुनजी जेरोक्स खपंदी हुन में बेंक बेलेन्स घणो थिए हुनजे अलावा जीअं तव्हां जो व्यापार जो कम अथव बिज़नेस जो कम अथव त उनमें डेलीअ जा जो बिल हूंदा आहिनि हुन में सबूत जा जहिड़ा बिल आहिनि हूअ बिल बि तव्हां खे लॻाइणा पवंदा हा हुनजे अलावा तव्हां जा कुझु आधार कार्ड वग़ैरह जो थिया पान कार्ड वग़ैरह जो थिया तव्हां जा जेका गर्वमेंट डॉक्यूमेंट्स आहिनि हू सभई खे तव्हां खे रखणा पवंदा